جی ہاں میں نے مختلف زبانوں کی علاقائی بولیوں کے بارے میں سنا ہے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں خاص طور پر ہندوستان میں بہت سی زبانوں کی بولیاں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں اور ان بولیوں میں لفظوں کی ترتیب تلفظ اور معنی میں نمایاں فرق ہوتا ہے اتر پردیش کی زبان ہندی ہے لیکن یہاں مختلف علاقوں میں ہندی کی مختلف بولیاں استعمال کی جاتی ہیں ان میں برج بھاشا بھوجپوری اودھی اور آگرہ کی زبان شامل ہیں ان بولیوں کا تعلق مختلف ثقافتوں اور تاریخوں سے ہے اور ہر بولی اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے برج بھاشا خاص طور پر ماتھرا اور برج علاقے میں بولی جاتی ہے جو کہ کرشن کے دور کی زبان ہے اس میں روایتی شاعری اور گانے بھی بہت مشہور ہیں اور یہ بولی خاص طور پر محبت اور خدا کی عبادت سے جڑی ہوئی ہے بھوجپوری بولی جو کہ بھوجپوری علاقے سے آئی ہے اتر پردیش کے کچھ حصوں میں بہت مقبول ہے اس میں کھچا کھچ لفظوں کا استعمال ہوتا ہے اور یہ عام طور پر گانے اور مزاحیہ گفتگو میں استعمال کی جاتی ہے بھوجپوری بولی میں گفتگو کے دوران ایک مخصوص لحن ہوتا ہے جو اس کی پہچان بناتا ہے اودھی بولی جو لکھنؤ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے میں خاص طور پر نرم تلفظ اور لطافت ہوتی ہے یہاں کے لوگ عام طور پر بہت مہذب انداز میں بات کرتے ہیں اور ان کی زبان میں تہذیب اور ادب کی جھلک نظر آتی ہے ان کے علاوہ آگرہ کی زبان اور کچھ دیگر مقامی بولیاں بھی اتر پردیش کے مختلف حصوں میں بولی جاتی ہیں ہر بولی اپنی علاقائی خصوصیات کے ساتھ زبان کو مزید رنگین اور دلکش بناتا ہے اور ان کے ذریعے علاقے کی ثقافت اور تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے